अॼुकल्ह जहिड़ा पहिरियां दुकान हूंदा बढ़िया दुकान ते ॿार वेअंदा हा सभु वेहंदा बढ़िया दुकान ते धंधा वंदा हूंदा बढ़िया वेठा हूंदासि दुकान ते बढ़िया दुकान ते धंधो कर सभु कर ॿार बि दुकान ते हल भई दुकान ते हली वेई करे दुकान दोदाई ॾिसंदा हुआसीं धंधो पाणी ॾिसंदा हुआसीं हाणे अॼुकल्ह बढ़िया अची विया आहिनि फेसबुक इंस्टाग्राम ऐं वीडियो यूट्यूब हिते माण्हू लोड डाउनलोड ते विझनि था पंहिंजा सुठा सुठा वीडियो करे हिता विझनि था फेसबुक में इंस्टाग्राम में ऐं यूट्यूब में ऐं बढ़िया पैसा कमाइनि था सुठा सुठा माण्हू पैसा कमाइन था जेके आहिनि वॾा वॾा माण्हू सभु विझनि था अॼुकल्ह दुनिया इहा आहे त सभु कमाइन था वेठा पैसा ऐं इन मां यूट्यूब मां असांजी दुकान ते दुकानदारी कयूं सभु असां पुराणा माण्हू सभिनी असांखे हाणे नया नया नियम अची विया आहिनि नया नया हो अची विया आहिनि रील ठाहिन था माण्हू छोकिरियूं रील ठाहिन थियूं भई विझनि थियूं रील ठाहे करे सभु करे कनि थियूं कमाइनि थियूं वेठियूं बढ़िया इंकम बढ़िया थी मिले कमाई अचे थी बसि